गामि ओनसोलाव जिहेथु जोंहा लेखा फरा रोंनाय सोलोंनाय बेफोरो मानसिफ्रा एसे खम जायो बेनि थाखायनो जोङो आयेननि जि मावमिनफोर बा जि दफाफोर बिखौ गासिबो मोनथिजोबा बिनि थाखायनो जोंनि गेजेराव एसे बेले बेजे जायो माब्लाबा समाव बबेबा आयेनखौ मानिनायाव थिनायाव जोंहा लेखा गोरोंफोरा बिसोरखौ थांनानै बुजायनो बा बिसोरखौ बुङोब्ला जोङो बुजायनो हायो नाथाय गाव गावनो थांनानै बेखौ आयेननि बादै आयेननि दफाफोरनि बादै गासिखौबो मोनथिजोबा बेखायनो जोङो लेखा गोरों फोरासो बेफोरखौ मोनथिनाय हिसाबै बिसोरनो बुंनानै होनांगौ जायो जेंना बायदियै जि आयेन दानाय दङ बिफोरनि जि मोजां बिखान्थिफोर दङ बिफोरखौ जोङो लेखा रोङि समाजाव बांसिन थानायनि थाखाय जोङो मुलाम्फाफोरखौ मोननो हाबाङाखै मानोना लेखा माबा मोनसे सोरखारि बे सोरखारि खामानि मावनोब्ला जोंनो बांसिन लेखा गोरों सुबुंखौ नांगौ जायफोर आयेननि बादै एसे गियान गोनां जायो बिसोरखौ बांसिनै नांगौ जायो जाहाथे माबाफोर खामानि मावनो थाङोब्ला आयेननि बेरेखा माबाफोर मावफ्लाङो नामा बा जा बेयो खौ मावब्ला आयेननि बेरेखा जागोन नामा बिफोरनि गियान थानाया मोजां जोंनि समाजाव बांसिनैनो आयेन बेरेखा खामानि मावोब्ला बांसिन समाजा गुबुंले जायो बिनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय आयेननि गियान लानाया मोजां जिहेथु आयेना जेब्लायबो जोंनि समाजनि जोंनि सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावो बा मोजांनि थाखाय जोङो आयेनखौ बानायनानै लानाय जायो जाहाथे जोंनि समाजा मोजाङै सोलिलांनो हायो आरो जेबो जेंना जेंसि गैयाजासे नांलाय खमलाय गैयाजासे मोजाङै माहिहै सोलिलाङो समाजा जोङो समाज मोनसेआव थांनानै थानो थाखाय आब्रुथि बिनि जोबोद गोनांथि आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय जोंनि समाजाव जोंनि हादराव बे जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसनखौ बानायनानै होनाय जादों सि पि सि सि आर पि सि आई पि सि जेफोर दफाफोर दङ बिफोरखौ जोङो मिनथिना लानाया मोजां जिहेथु माबाफोर आयेन बेरेखा खामानि मावोब्ला जोङो मा मा खैफोदनिफ्राय भुगिनांगोन बा जों जि खैफोदजों मोगा मोगि जागोन बेफोरखौ बे आयेननि गेजेरजोंनो जोङो मोनथिनो हायो आरो गोरों गोरा सुबुंफोरा बांसिनानै बिफोरखौ मोनथियो आरो लेखा रोङि बिदिफ्रा एसे मिनथिनायाव असुबिदा जायो गामियारि सुबुंफोरा बांसिनानो जोंनि भारतआरि आयेननि सोमोन्दै खोब खमानो गियान दङ बा गियानखौ बयबो मोनथिजोबा आयेननि गियानखौ बिखायनो एसे असुबिदा जायो खामानि मावनाय थिनायाव जोङो मोजाङै मोनथिस्लाबाबा रोंस्लाबाबा बबेबा खामानि मावनो लानायफ्राव आख' फाख' जानाङो बेखायनो जोङो जेबो फार्सेथिं उनफिनालासिनो जोङो गोरों गोराफ्रा एसे बुजायनानै होनो गोनां जायो बिफोराव जोंनि एसे लेखा गोरों नङै आइ आफाफोरा बुजायनायावबो एसे बुजियै बेफोरबायदि जेंनाखौ जों मोनो माबाफोर खामानि जोङो आखाइयाव लायोब्ला बिफोरखौ मावफुंनायाव जोङो एसे जेंनाफोर मोननो हायो मानोना लेखा रोङैफोरा आयेननि जेबो रोंगौथि गैया आरो बिफोरखौ मानिनानै लानो नागिरा जोङो बिनि थाखायनो जोबोर जेंना जेंसिफोर मोननो गोनां जायो आरो लेखा रोङिफ्रा मिथिस्लाबैआव आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो बिनिखायनो बिफोरबायदि जेंना जेंसिफ्रा जोंनि गामियारि सुबुंफोरनि गेजेराव बांसिनहै नुनो मोनो जिहेथु आयेननि गियानखौ जोङो लेखा गोरों नङाब्ला जोङो मोनथिनो एसे असुबिदा जायो